अशीं कितलिंशींच कारणां आसा जंय कितलेशेच फुलते कळे म्हळ्यार आमची ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं हे विद्यार्थी नेमान शाळेंंत वचपाक शकनात सगल्यान पयली गजाल म्हळ्यार अंतर जेन्नाय शाळे आनी घरा मदलें अंतर चड आसता तेन्ना घडये भुरगीं शाळेन वचपाक बेजारता कारण जर बरोबरीचें माध्यमूच ना थंय वचपाक जर अंतरूच चड आसा जाल्यार भुरगीं सगल्यान पयलीं म्हळ्यार शाळेन पावसर आनी शाळेंतल्यान घरा येयसर थकून भागून वतात आनी ताज्या मागीर तांकां शिकपाक वेळ मेळना दुसरें येरादारी ना जशें की हांवें म्हळें चलून चलून थकून भागून जेन्ना भुरगीं घरा येता तेन्ना तांकां शिकपाची आनी इत्सा उरना म्हणटकच शाळेन वचून किदें फायदो तेच बराबर आनी खंय जर भुरगीं काम करत आसत घरांतलीं आर्थीक स्थिती पळोवंक गेली जाल्यार जर घराची आर्थीक स्थिती बरी ना जाल्यार भुरग्यांक मनान आसतना सुद्दां शिकपाक मेयना त्या भुरग्यांक आपलें मन मारून शिकपाचीं दारां बंद करची पडटा म्हणटकच हाका लागून कितलेशेच भुरग्यांक शिक्षणाचो लाव घेवपाक मेळना कांय भुरगीं घरान मदत करता घरान पयशे ना घरान गरज आसा किंवां ताजी आवय किंवां बापूय हांथरुणार आसा म्हणून तांकां मदत म्हणून हीं भुरगीं शाळा सोडटा आपल्या धाकल्या भावंडांची गरज्यो पावोपा खातीर सुद्दां हीं लोकां हीं भुरगीं कामार वतात म्हणुनच तर चडशीं भुरगीं शाळेंत वचूंक पावनात हा थोडीं भुरगीं मातशीं आळशी आसतात थोड्या भुरग्यांक खेळपाचेंच आसता तेन्ना तीं बीन शाळेन चड लक्ष दिनात पूण हीं खूब कमी भुरग्यांचीं काणी थोड्या घरांनी तर जागृताय नासता आतां प्रत्येक घरान जागृताय जाल्ल्या कारणान चडशे आवय बापूय भुरग्यांक शाळेन धाडटाच पूण हय केन्नाकेन्नाय पयशांचो अभाव जाल्ल्या कारणान भुरगीं विद्यार्थी नेमान शाळेन वचपाक शकनात